सामा चकेबा नीक लागे छै हमरा सामा चकेबा भाय बहिनके होइ छै पाबनि भाय बहिनमे सामा चकेबा माटिके बनै छै मूर्ति माटिके सामा बनै छै चकेबा बनै छै चुगला बनै छै चुगली बनै छै पाँच दिन गीत नाद होइ छै सब किछु होइ छै पाँच दिन तऽ पिठार पड़ै छै ओकरा ढ़़ौरल जाइ छै रंङ्गल जाइ छै तब रङ्ग ओहेरके सामाके खोइछा दै छै खोइछा दै छै खीयाबै छै खियाके जब सामाके विदाइ करै छै जेना बेटी विदाइ होइ छै तहिना सामा भी विदाई होइ छै विदाइ करके ओकरा लअ जाइ छै सामाके विदाइ तऽ भाय बहिनके ई पाबनि छियै भाय बहिनके पाबनि होि छै ई खेतमे लए जाए छियै ओकरा भसबै छै भाय तोड़िके फेंकै छै गीत होइ छै सब किछु होइ छै गीत नाद होइ छै सब किछो